हैलो तुस उबेर ट्रांस पोर्ट थमां बोल्ला दे ओ मिगी अपने शैह्रे थमां बाहर जाना हा ते में कंपनी कोला इक्क गड्डी कराए पर लैती ही कराए दी गल्ल बात तैलूं गै होई गेदी ही ते जैलूं में गड्डी च बैठी जान सगी पेई ते अद्धे रस्ते पुज्जे ते थुआढ़ा डरैबर मेरे कोला बद्ध पैसे मंगन लगी पेआ में उसी सनाया की मेरी पैह्लें गै कंपनी कन्नै कराए दी गल्ल बात होई दी ऐ ते मे डरैबर गी आक्खेआ कि में तुगी इक्क पैसा निं बद्ध निं देना ते ओह् मेरे कन्नै लड़ाई करन लगी पेआ ते उस मिगी अद्धे रस्ते च तुआरियै ते छड्डियै चली आ ते हू'न में चाह्न्नी आं की तुस ड्राईबर दे खलाफ किश कारवाई करो ताकी एह् जेह्ड़ा मेरे कन्नै होआ एह् होर कुसै कन्नै नेईं होऐ